نہیں تعلیم جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور جو میڈیا ہے وہ اپنی جگہ ہے تعلیم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی علم دار بن جائے اور اپنی عقل سے کام لے اور سوچ سمجھ کے فیصلے لے اور جو میڈیا ہے وہ دکھاتی ہے جو وہ دکھاتی ہے اس پہ چلنا ضروری نہیں جو دکھا ہی رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو ہاں اور ضروری نہیں کہ انہیں چیزوں پہ چلا جائے آج آجکل کے دور میں جو چل رہا ہے علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو تحقیق کر کے چلیں اس پہ عمل کریں اور جو چیز سمجھ کے کری جائے گی بوجھ کے کری جائے گی تو اس میں نفع ہی ہوگا نقصان تو ہوگا نہیں اسی لیے علم اپنی جگہ پر ہے اور جو میڈیا کا کام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے وہ میڈیا اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو عقل اور جو دکھ رہا ہے وہ ہوتا نہیں اسی لیے جو دکھ رہا ہے اس کو عقل اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو سمجھ کے کرا جائے اور سمجھ کے بولا جائے